घरमे लाइन हए बिजलीके तार बिजली जे तार हए घरमे तऽ ओ बहुत खतरनाक हए खतरनाक हए कि जे ओकरासँ मनुष्यके बचयके चाही तारे रहि गेल नंगे बटम कोइ तितले हाथ दाबि देलक पानि हाथ ओहिमे करेंट मारि देलक मनुष्यकेँ फेँकि देलक तार उठाए कऽ एहि लेल ई मनुष्य मरि गेल बचयके रहल तऽ बचि गेल लेकिन बहुत खतरनाक हइ ओकरा होशियारीसँ करयके चाही जे केना ओकरा घुसाबयके चाही नंगे तार हइ ओकरा लोक छुइ देलक पानि हाथ छुइ देलक खतराके निशान आबि गेल लोकके मरयके सम्भावना आबि गेल आब ओकरा कइसे बचना हइ हालि हालि तारकेँ काटि दहौ काटलाके बादमे ओकरा जल्दी जल्दी करेंट खतम भेलहो आब ओकरामे काठ रगड़हो रगड़लाके बाद मनुष्य केनाहु केनाहु ओहिमे बचै हए लेकिन बचै हए बड़ा भीरेसँ आ नहि चलि गेलै तऽ चलि गेलै लेकिन बहुत खतरनाक हए तऽ लोक बुझय नहि आबै छै तऽ तितलो हाथ जाए कऽ छुइ देलक बटमकेँ दाबि देलक नंगे ओकरामे रहल ओ नहि बुझलक लोक आ सोझे लए कऽ लोकके पटकि देलक पटकि देलक तऽ लोक फेँकाय गेल फेँकाय गेल तऽ आब केना बचत आब ओकरा लोक दोसर छोड़बैओ लए नहि जायके चाही ओकरो धए लेत ओहो लोक मरि जायत अइसनका हम देखलियै जे हमरे बगलमे गेलै छुलकै एक आदमी ओकरा लोक गेलै छोड़बय लए ओहो ओहिमे सटले रहि गेलै तऽ बिजली तऽ एतेक खतरनाक चीज छै जे लोकके खतरनाकमे लोक मरि जाइ छै लेकिन ओकरा होशियारीसँ जियैके चाही इएह बात छै बिजली बहुत खतरनाक चीज छै